सुद्ध महादेव इक बड़ी देवस्थान जगह ऐ सुद्ध महादेव जंदे

पुच्छदे भाई कि'यां जाना प्हाड़े इलाके ई मतलब उत्थुआं पद्दरै ई उट्ठियै अस हून पद्दरै उट्ठियै बंदे अस भाई जिसलै सोहे दिनें औंदे बड़े देआर औंदे देआर उत्थें बड़े अस बौंह्दे जिसलै तां ठंडी ब्हाऽ चलदी ठंडी ठंडी हवा झुल्लदी चिड़ियें दी छंगार उप्परा चीड़ियां चुड़ियां उप्परा उ'ऐ घाह् रूट्टी खंदे जिसलै अस तां गपशप मारदे छड़ा बड़ा नजारा औंदा बाद अस

देआरे थल्लै बौंह्दे बड़ा मज़ा औंदा असेंगी जिसलै होटलै ई कमरा जेह्का बड़ा मैहंगा थ्होंदा पंज छे ज्हार दा कमरा थ्होना होटलै च ते उत्थुआं बाद अस जि'यां मतलब आई जंदे अस

उत्थें पूरा प्रवेश जगह करना उत्थुआं बाद अस जि'यां मानतलाई मानतलाई बड़ा देवस्थान जगहा अस मंदर जंदे होंदे सबकिश पर जि'यां काली माता काली माता दे मंदर उत्थें जाना जिसलै तां पूरे बूट खोह्ल्लियै जाना बेल्ट निं लग्गी दी चाहिदी नेईं चम्मे दा कोई समान चाहिदा लोक पूरा पूरा करने चाहिदे जि'यां अस ते बड़ें शूल जगह जंदे अस शूल जगह मतलब उत्थें देहराटॉप देहराटॉप बड़ी मशहूर जगह देहराटॉप जंदे अस बड़ी मशहूर जगह जि'यां मतलब अस